नमस्ते हम रेस्टोरेंट वाले हैं प्रणाम नमस्ते हाँ बताइए हमारे यहाँ खाना जैसे ये मटर पनीर है शाही पनीर है और ये आपका दही बड़ा है ये सब बनता है हमारी आवाज सुन पा रही हैं आप हाँ दही बड़ा है और कचौरी है और ये यहाँ जलेबी भी है सुबह का समय रहे तो जलेबी रखते हैं हाँ मटर पनीर की सब्जी है ठीक है कितने लोग आ रहे हैं वो तो अस्सी रुपए प्लेट है जी हाँ हाँ टेबल बड़ा है कब तक आ रहे हैं ये बताएं हाँ हाँ हाँ टेबल हमारा है सामने पार्क भी है बहुत अच्छा जगह है हाँ हाँ हाँ ये जलेबी एक सौ बीस हाँ पर पीस पाँच रुपए है जलेबी सौ ग्राम की बारह रुपए है हाँ दही बड़ा तीस रुपया प्लेट है तीस रुपया ठीक है कब तक आ जाएंगे जो भी है अच्छा अच्छा ठीक हाँ तो आइए बैलून वैलून सब रखते हैं यहाँ हाँ तो ठीक है हमको एक घंटा पहले का बोल देंगे तो हम सारी व्यवस्था कर लेंगे ठीक है आइए आइए स्वागत जी अब देखिए ओ कितने आदमी हैं और क्या क्या खाएंगे तब ना बताएंगे ऐसे कैसे बता दें इतना पैसा लगेगा तब उसमें कितना आइटम है आइटम बताएं फिर बता देंगे कि कितना पैसा लगेंगे

हाँ तो अब मटर पनीर पर पीस जो है अस्सी रुपए है अरे पर प्लेट पाँच रुपए की कचौरी है एक सौ बारह रुपए की सौ ग्राम जलेबी है ठीक है अच्छा रखते हैं फिर नमस्ते